आमी गोरवां पोसता म्हशी पोसता गायी पोसता मागी मेंडरां पोसता बोकडी पोसता तेंचे आमकां जायतें हें मेयटा जायत्यो आमकां उपयोग जाता कितें गायी पोसल्यार आमकां दूद दिता म्हशी पसल्यार आमकां दूद दिता बोकडी पोसल्या दूद दिता मागीर गोरवांचे आमी बैलांची झगडी घालता रेड्याची झगडीं घालता तेका आमकां पयशें मेयटा पयशें मेळोन आमगेलें कितें घरां हेल्प जाता हेल्प जावन मागीर आमी कितें तेजें कितें हेल्प करता आनी कोणाकूय आसल्यार दिता